ہلو جی سر میٹ شاپ سے بات ہو رہی ہے میری جی میں نے آن لائن آپ کے پاس سے میٹ آرڈر کیا تھا لیکن سر یہ اس کے اندر بہت ساری فریش مال نہیں ہے یہ آپ کا اب جو میں نے آرڈر کیا تھا وہ بھی نہیں ہے سر ایک تو یہ باسی لگ رہا ہے کئی دنوں کا ہے اور اس کے بعد جو میں نے آرڈر کیا تھا کہ سینے کا حصہ دینے کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے میرے پاس ہاں ایک کوالٹی نہیں ہے بار بار کافی بار آپ کی شاپ میں بھیج چکا ہوں پھر بھی اس طرح کی کوالٹی پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہوں ارے تو کب تک جائے گا ویسے بھی مجھے بنانا تھا اس کو اور تو میں نے جو آپ کے پاس جو میں ریکوائر دی جو میں نے ریکوائر دی ہے اس کو پورا کریں سر میں نے جو سینے کا حصہ بولا تھا جی جی جی جی اچھا سر دھیان دیں سر چیزوں پہ سر کیوںکہ اس طرح کا فراڈ کتنا لگتا ہے کیوںکہ ابھی جو ہے وہ ٹائم تھا اور کھانا بنانے کا پھر یہ لیٹ ہورہا ہے اس طرح کی چیزیں اور یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا میں کافی بار آپ کی شاپ میں وزٹ کر چکا ہوں

جی جی اگر آپ کے پاس نہ رہا کرے فریش تو آپ کہہ دیں سر کہ اویلیبل نہیں ہے ورنہ ایسی چیزیں آپ نہ سیل کیا کریں پلیز اٹس مائی ریکویسٹ سر ہاں جی جی اوکے سر ٹرائی کریں جلدی آنے کی آں کسی کو جلدی بھیجیں تاکہ وہ چیز یہاں اوکے اوکے سر اوکے تھینک یو سو مچ سر